सनाना केह् ऐ हून साढ़ी हालत बड़ी खराब ऐ अजैं म्हीना कतैला ते असें डर हुन लगी पेदा लग्गना फ्ही मघेर महीनै थुड़ी एह्दै शा जादै ठण्ड अजै तां अस करैरने खेती बाड़ी किट्ठी कुक्कड़ियां किट्ठियां करनियां अन्दर टकाइयां कुक्कड़ियां फ्ही ओह् कुट्टनियां के कुतै बर्खा नि ब'री जा तां ओह् गिल्लियां होई जानियां सीतै हत्थ ठण्डोई जंदे हत्थैं बिद्दियां लगदियां बुरी हालत होंदी अन्दर टकानियां कुट्टनियां फ्ही आई जाना मघेर म्हीनै बाद आई आ माघ म्हीना पौह् म्हीनै पौह् म्हीनै तां साढ़ी इन्नी खज्जली होंदी के कोई सोची नि सकदा इन्नी बड़ी ठण्ड पाला पौंदा कोई बारी इन्ना पाला पौंदा के दुऐ दुऐ दिन त्रिऐ त्रिऐ दिन डंगर बाह्रे कड्ढने उनै बचैरें पाला घाली घाली ते पानी पलैना ते आपू बी मुशकल बनी जंदी द'ऊं दिन पैह्लै पानी अन्दर टकाउड़ना भरी ऐ बाह्रे जनोंदा नी कैंह् कि पाला ब'री जंदा कोट्ठियै शा बी उप्परेई होई जंदा पाला करैन बना दे असें लकड़ियें दे करैन बनाने फ्ही ओह् पाला चुकाना बड़ी मुशकल नै चुकाई चुकाई ते शन्डना ठाले लग्गी जंदे चार चवक्खे पाले दे कोई हचैरा उऐ देहा होऐ ते ओह् तां डरदा व चलो असें साढ़ी मज़बूरी ऐ साढ़ै मुल्ख इयै देह न बड़ी भारा पाला पौंदा साढ़ै हून असैं जाना जाड़े जाना कुतै बंजे'इयां लकड़ियां दलनियां दली दली दली ते ओह् दऊं त्रैं म्हीने किट्ठियां करनियां फ्ही असैं गिंठियां बना दियां गिंठियां बना दियां फ्ही बेही जाना चार चबक्खै अग्ग बालनी खरी मती ते अग्ग तप्पनी फ्ही असैं बना दे देस्सी कपड़े देस्सी कपड़े बना दे ओह् भिड्डां कत्तरनियां फ्ही उन्न धोनी शैल करी धोनी चिट्टी करनी फ्ही ओह् चर्खै कत्तनी चर्खै कत्तनी फ्ही ओह्दियां दऊं तंद्दी तंद्दु करी कत्तनी शैल करी फ्ही सनौकलिया ओह् सनोआनी सनौकलिया सनोआनी ते फ्ही ओह्दा बनानी इ'यां फड़की जन फड़की बनाई फ्ही ओह् कुण्ड्डे होंदे साढ़ै कोण्ड्ड करी आक्खदे काट्ठे दे उत्त च नेनी फ्ही ओह् शड़ी शड़ी शड़ी फ्ही ओह् मोट्टी बनदी फ्ही ओ दर्जियैं दे जाना ओह्दे बनाने कुर्ते ते देस्सी देस्सी ओह्दे पज़ामे बनाने शैल गर्म ते ओह्दै नै अस थोह्ड़ी इ'यां गर्मी फिरदी कैंह् कि देस्सी होंदे ओह् ओह्दै नै गर्मी फिरदी ओह्दै नै घड़ी कट्टने फ्ही औंदा फौगन म्ही्नै फौगन महीनै तांह् थोड़ा असें सैह्ना पौंदा इ'यां ते केई बचैरे जेह्के होंदे बुड्डे बड्डे ओह् बचैरे पालै शा घवराई जंदे उनै तां बचैरैं चार चार दिन बाह्रे नि नकलोंदा बड़ी बुड्डे संभालना बी बड़ी मुशकल गल्ल होंदी बुड्डे बचैरे नेईं बाह्रे ई जनोंदा नेईं किश बड़ी मुश्कल कन्नै केईं बचैरे बुड्डे मरी जंदे सीतैं ठण्डोई उ'ने बचैरे नोआले दी फड़कियां बनादियां नोआले पट्टु देओ उ'नेंईं ते चार चार कम्बल देओ उप्पर ते इ'यां बुड्डें बचैरें घड़ी कटानी ते बच्चें बी मुशकल होई जंदी बच्चें फड़कियां च पलेटो फ्ही गींठिया 'र ब्हालो घड़ी कटाओ इ'यां बड़ी मुशकल नै इन्नी साढ़ी खराबी होंदी